कौन सोना शर्मा बोला दे में थुआढ़ा में न्यूट्रीनिस्ट बोला ना जी निशांत शर्मा नांऽ मेरा ते में जानना चांह्दा जी तुस केह्ड़ी स्पोर्ट्स च ओ केह्ड़ी स्पोर्टस केह्ड़ी गेम्स च खेलदे ओ तुस हां केह् मतलब तुस रनिंग करदे ओ अच्छा ते जेह्ड़े तुस जिम बगैरा जंदे ओ ते एह्दे च जिम करने दे बाद कोई न्यूट्रिशन जां कोई सप्लीमेंटस जां कोई सप्लीमेंट्री ओह्दे ओह् कोई यूज करदा जां इस्तमाल करदे ओ

में तुसेंई सप्लीमेंट में तुसेंईं सनानां ऐज ए न्यूट्रिशनिस्ट में तुसेंई सनानां कि तुसें ई थोह्ड़े बौह्ते सप्लीमेंटस यूज करने चाहिदे थुआढ़ी एज किन्नी ऐ हां ते मतलब एज रिलेटिड बी होंदा कि जियां खासकर ओह् फीमेल च केह् होंदा कि जियां बॉडी च कैल्शियम जेह्ड़ी ओह् होंदी जेह्ड़ी ओह् निकलदी ड्रेन होंदी आफ्टर थ्रटी एह् तुस जियां हून एथलेटिक्स ओ तुस जिम बी जा दे ते बोन च हड्डियें दी मजबूती आस्तै तुसेंई कैल्शियम सप्लीमेंट लैने चाहिदा ते जे तुस अगर जिम जा दे रनिंग बी करा दे ते प्रोटीन बी घटदा ते तुसेंईं प्रोटीन दा बी कोई सप्लीमेंट बगैरा यूज करना चाहिदा अज्जकल ते मार्किट च मतलब पंदरां बी किस्म दे प्रोटीन बगैरा आए दे अवेलेबल तुसेंगी प्रोटीन सप्लीमेंट लैना चाहिदा होर बी कोई तिन्न चार किसम दे हैन साढ़े सप्लीमेंट जेह्ड़े ते अगर तुस मुनासिफ समझो ते में कोई पंज मिंट्ट लाइयै जां में थुआड़े कोल आइयै जां तुस मेरे कोल आफिस आइयै ते एह्दे ई पर डिस्कशन करी सकने मै तुसें प्रॉपर गाइड करी सकनां कि केह्ड़ा केह्ड़ा सप्लीमेंट होना चाहिदा ठीक ऐ जी हां जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी